हैलो नमस्ते नमस्ते केह् हाल ऐ बस ठीक तुस नेईं नेईं चेत्ता मिगी खरा हा अंऊ तुसेंगी गै फोन करने आह्ली ही में में हे पंतें दे सत्संग ऐ तुसें जाना आं नेईं गलाए दा ते एह् उनें बाऽ अंऊ सोचा दी ही कि साथ होई जंदा हा खरा हा पुच्छी लैन्नी आं तुसेंगी कि किन्ने बजे हारे निकलना आं किन्ने बजे हारे जाह्गे आं आं में बी घाऽ दा गड्डू लेआना इक्क ते भी कुड़ियै स्कूला औना ना नुहाड़े आस्तै रुट्टी बनानी ऐ बनाना साग ते दौं ढोडे बनाने न बनाइयै रक्खने नुहाड़े भी गै जाना असें तां तुस आं मड़ो खरी में गोहा भरी ओड़दा दंऊ भरी ओड़दियां बाऽ सुट्टनियां न खरी भी मिगी सनाई लैयो तुस आं आं मड़ो भैन जी तुस ढोडे बड़ी शैल बनांदियां इक्क बारी खाद्धे में इक्क बारी जदूं गेई ही थुआढ़े घर आं कोई निं में हा उत्त गी जाना में सत्संग सुनी औगे ते फिर फिरदे औगे खरी खरी मड़ो कम्म मुकाई लैनी आं ना तोलै ई भी चलगी आं तुस थोह्ड़ा तौल ई करो भी बड़े लोग आए दे होंदे भी जगह निं थ्होंदी थोह्ड़ा सबेल होई जा खरा भी असें घरा दा बी कम्म ऐ आं भी लेट होई जंदा यरो चलो ठीक ऐ